ठीक हैं आप अपना सुनाइए एल आई सी में तो उसे ब जमा करने से क्या चीज़ पर कितना पर कितना फ़ायदा है कितना कितना जमा करना है सो बताइए न ठीक है हम सोचेम विचारेंगे तब तो सोचेंगे न तब न और नहीं नहीं बहुत होता है जो लेकर भाग जाता है ना तो उको कौन

उ त तब कै कितना ह ह होता है न जे ओ पंद्रह साल में बीस साल में या फिर कोई बोनस वाला होता है हाँ आब कोई होता है जो मतलब जिसमें हम बोनस वाला में जमा किए तो पाँच साल में बोनस देता है पाँच पाँच आ जिसमें हाँ आ जिसमें नहीं जमा करते हैं तो उसमें वन साइड पंद्रह ही साल में नहीं देता है तो वह वो पूरा पैसा जोड़ कर बीस साल में देता हैं त ऐ मतलब एल बस लेडिज के नाम पर ही होता है या फिर जेंट्स के नाम पर और संस्था भागता नहीं भागने वाला नहीं न है औ नहीं बहुत संस्था है न जो भाग जाता है भागता है न तो उसमें क्या कहता है न पैसा मिल पाता है न कुछ भी तो क्या कर लेंगे तो दस लाख वाला कर कर दीजिएगा हाँ उसमें क्या प्रोसेस है और किस के और तो एकाउंट और का वह जीरोक्स सब लगेगा न आधार कार्ड वाधार कार्ड तो और सब ठीक है न तो हम ठीक है हम बहुत जल्दी निकलवा लेते हैं